नैजिद' जानुवारि जिगुजौ दाइनजि बा जुन नैरोजा नै जिबा आगष्ट' नैरोजा बा बा सेप्टेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिद' नभेम्बर नैरोजा जिथाम